हैलो नमस्ते भैन जी बस ठीक तुस सनाओ किश बी नि बना दा बेह्ले गै इ'यां चेत्ता आया महां तुसेंगी फोन करने आं कोई जाकतें दी पिकनिक शिकनिक जा दी ही ते मै पुच्छने आं भला जन्दे तुस बी नेईं आहो

तां गै महां पुच्छी लैन्ने आं जन्दे नेईं जन्दे जा दे होने कल परसुं तकर छुट्टी होनी ते फ्ही जन्दे होने इ'यां हां ठीक ऐ तां करने आं मास्टर कन्नै गल्ल करने आं ठीक ऐ